जी हाँ मुझे पाँच नंबर याद हैं सात हज़ार तीन सौ बारह अठाईस हज़ार पाँच सौ छत्तीस उनासी हज़ार तीन सौ एक लाख बीस हज़ार तीन लाख सात हज़ार आठ सौ बत्तीस